ही आरती भाभी पिया ॻाल्हायो जय झूलेलाल सुनीता पइ ॻाल्हायां सुनीता भगतानी अच्छा अरे मूंखे छा आइस्क्रीम पुछिणी हुई नया फ़्लेवर आया आहिनि छा कुझु कहिड़ी कहिड़ी तरीक़नि जूं आइस्क्रीम आहिनि तव्हां वटि हा अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा हिक ही पुछिणी हुई हीअंर ॿियूं नयां फ़्लेवर बि आया आहिनि जेको आहे न हिक पान वारी आइस्क्रीम आहे रबड़ी कुल्फ़ी आहे ऐं राजभोग बि सुठी पइ अचे राजभोग कोन्ह अच्छा अच्छा हा ॾिसो त पान वारी त मूंखे न चारि पीस खपनि अच्छा बटर स्कॉच अथव

चलो ठीकु आहे ठीकु आहे ॿई वठंदीमाव ऐं ॿी रबड़ी कुल्फ़ी कोन्ह आई आहे

अच्छा केसर पिस्ता आहे हा हूअ हूअ छह खपनि छा आहे की मुंहिंजे घर महिमान आहिनि त सभिनि खे आइस्क्रीम खाइणी आहे हू बि तव्हांजी दुकानु जी खाइणी आहे इन लाइ पइ पुछियां बाक़ी ॿिया नया जेके बि फ़्लेवर हुजनि हा हा पाण वारियूं चारि ऐं बटर स्कॉच ॿई आहिनि अच्छा न त भला इन जी जॻह ते भले स्ट्रोबेरी आहे छा अच्छा हा ॿारनि खे वरी इहा वणे थी न इहा आइस्क्रीम ठीकु आहे छह पीस इहे छह पीस इहे ॿी तव्हां हिक नई ॿी कहिड़ी ॿुधायव मेंगो वारी आहे मेंगो आइस्क्रीम बि आहे न अच्छा अच्छा उहो त हिक बॉक्स ई मूंखे पर कप वारी ॾिजो फ़ैमिली फ़ैमिली पैक अथव छा न न ॾह ॾहनि वारो ॾहनि वारो कप वारो हलो ठीकु आहे पोइ हे न मां अचां थी तव्हांजी दुकानु ते वठणु जय झूलेलाल भाभी हा ठीकु आहे न मां ह हा हा मां अचां थी थोरी देरि में पहुं इझोई पहुंचाव थी हे न हा हा जय जय झूलेलाल